جامعہ ملیہ اسلامیہ کے بارے میں سبھی کو معلوم ہے کہ یہ ایک سینٹرل یونیورسٹی ہے اور اس میں بڑی تعداد میں طلباء اپنی زندگی کو سنوارنے بہتر بنانے کے لیے اس میں داخلہ لیتے ہیں پھر داخلہ لینے کے بعد اپنی اپنی سرگرمیوں میں لگ جاتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی پتہ ہے کہ جامعہ سینٹرل یونیورسٹی ہونے کے ناطے مختلف شعبہ جات رکھتا ہے اس میں بہت سارے شعبے ہیں اب طالبِ علم کو جو سا میدان مناسب لگتا ہے وہ اس کو منتخب کر کے اس میں وہ داخل ہوتا ہے پھر وہ اپنی ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ اس میدان میں اور اس گیم میں وہ بالکل آخر تک جائے تو ہم بھی جامعہ میں جب رہتے ہیں اور کیمپس کی طرف گھومنے کے لیے جاتے ہیں تو مختلف بچوں سے ہماری ملاقات ہوتی ہے کبھی کچھ لاء کے اسٹوڈنٹ مل جاتے ہیں کچھ انجینئرنگ کے مل جاتے ہیں کچھ اردو کے مل جاتے ہیں کچھ پالیٹیکل سائنس ہیومنیٹیز اینڈ لینگویجز یعنی جتنے بھی شعبے ہیں تقریباً تمام شعبوں کے بچوں سے یکے بعد دیگرے ملاقات ہوتی رہتی ہے اور میں دیکھتا ہوں کہ وہ بچے اپنے گول کو لے کر اپنے مقصد کو لے کر بہت زیادہ حساس رہتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ ان کا ملنا جلنا باتیں کرنا صرف اس مقصد سے ہوتا ہے کہ شاید مجھے اپنے میدان میں کوئی نقطہ نظر آ جائے کامیابی کی کوئی گرہ میرے ہاتھ لگ جائے کامیابی کی کوئی بات کوئی لائن میرے ہاتھ لگ جائے کسی کے منہ سے کوئی ایسی بات سن لوں جو میری زندگی سنوار دے بس اسی مقصد سے ان کا آپس میں ملنا جلنا ہوتا ہے عام طور پر جو طلباء ہیں یہاں کے وہ اسی کام میں رہتے ہیں کہ ان کا چائے پینا کینٹین میں بیٹھنا دوستوں کے ساتھ ملنا جلنا ہنسی کی باتیں کرنا اور ہنسی ہنسی میں ہی بہت ساری مول محفوظ رکھنے والی اور زندگی بدل دینے والی باتیں کر جانا ان کی طبیعت میں شامل ہوتا ہے طلباء کا جو آپس کا ماحول ہے چاہے وہ لڑکا لڑکی کا ہو یا پھر آپس میں لڑکیوں کا ہو یا آپس میں لڑکوں کا ہو سب اپنی طبیعت کے حساب سے لوگوں سے اپنا واسطہ بناتے ہیں دوستی بڑھاتے ہیں اور پھر کہیں نہ کہیں وہ اپنے گول کو لے کر اپنے مقصد کو لے کر ہر جگہ بیدار رہتے ہیں اور پھر یہاں کے اساتذہ سے جو بچاؤ کا ربط ہے اساتذہ سے جو بچے ملتے ہیں وہ بھی ہمیشہ اسی پرپز سے اور اسی مقصد سے ملتے ہیں کہ شاید استاذ محترم کے منہ سے کوئی بات ایسی نکل جائے جو میری زندگی سنوار دے جہاں سے میری زندگی کا رخ بدل جائے اسی مقصد سے ملنے کے لیے اسی مقصد سے وہ اساتذہ سے ملتے ہیں اور اساتذہ بھی اس طرح سے پوری مدد کرتے ہیں اور جہاں تک ان سے ممکن ہوتا ہے وہ ان کی مدد کرتے ہیں ان کو راستے بتلاتے ہیں ان کو مشورہ دیتے ہیں ان کو دوسرے میدان میں کوشش کرنے یا دوسرے میدانوں میں جہاں جگہ خالی ہے جہاں لوگوں کی ضرورت ہے جہاں لوگوں کو روزگار مل سکتا ہے جہاں کسی کی زندگی فٹ پاٹ سے اٹھ کر کے ایک اچھے مقام پر آ سکتی ہے ان تمام جگہوں کا پتہ وہ اپنے طلباء کو دیتے ہیں اور بڑے بڑے اخلاص کے ساتھ ان سے ملتے ہیں اور ان کا اور اسٹوڈنٹ کا ملنا بالکل دوستوں جیسا رہتا ہے جب وہ آپس میں باتیں کرتے ہیں تو میں اور استاذ اپنے اسٹوڈنٹ کو محسوس نہیں ہونے دیتا کہ میں بڑا ہوں میرے ایجوکیشن زیادہ ہے میرا مرتبہ زیادہ ہے اس طرح کی کوئی چیزیں کوئی بھی چیز جو ہے اپنے اسٹوڈنٹ کو اپنے طلباء کو وہ فیل نہیں ہونے دیتے ہیں یہ بڑی خصوصیت اور بڑی کامیابی کی بات ہے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر یہ بڑی باتوں کا پایا جانا ضروری ہے اور جن کے اندر یہ خوبیاں نہ ہو وہ اپنے آپ کو چاہے کتنوں ہی بڑا سمجھ رہے ہوں لیکن حقیقت یہ ہے کہ زمین پر ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور ان کے جونیئروں کے سامنے اور جو کسی بھی مقام اور رتبے کو پہچانتے ہیں ان کے سامنے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے اساتذہ کا بھی اور طلباء کا بھی اخلاقی لباس پہن کر رہنا ہر وقت اخلاقی پہلو کو سامنے رکھنا نہایت ہی ضروری ہے جس کو تمام جامعہ کے طلباء اور یہاں کے اساتذہ جن کی پابندی کرتے ہیں اور ایک بہتر بنانے بہتر زندگی بنانے کی کوشش میں سب لوگ لگے ہوئے ہیں